हमरा जादातर मीट मछली पनीर जादा पसन्द आबय छै बनाना मुर्गा नहि से मुर्गा बनल तऽ चू गैससे बढ़िआँ मुर्गा चूल्हापर बनय छै चूल्हाके मुर्गा जादा टेस्ट लागय छै खायमे अच्छा भी लागय छै एकदम एकदम लागलह हँ मुर्गा बनल छै एकदम होटल नीअर मुर्गा बनलह मुर्गा बनाबय खातिर पहिले जेना एक किलो मुर्गा होइ छै तऽ ओकरा आधा किलो पियाज दै छियै पाव भरि तेल दै छियै जीरा पाउडर मरीच पाउडर मिरचाइके पिसय छियै मिरचाइके लाल मिर्चके सूखा जे लाल सूखा मिरचाइ अबय छै ओकरा लोहा बलामे पत्थर पर पिसलहुँ ओकरासँ जादा टेस्ट आबय छै मुर्गामे हाथसँ पिसिके तब ओकरा चूल्हापर बनैलहुँ सबसँ पहिले तेल गरम करिके तब अपन पियाज लाल करिके तब मुर्गाके बढ़िआँ से धोके मुर्गा देलहुँ सब मसाला देलहुँ तब हल्का सा पानि गिरायके ओकरा हल्का हल्का भुजतय भुजतय आधा मुर्गा सीझी जाइ छै आओर खूब बढ़िआँसँ ओकरा सुखायके भुजि दै छियै तब हल्का सा पानि देके ओकरा रस बनाय देलहुँ बहुत बढ़िआँ चूल्हापर मुर्गा बनल ओकराबाद पनीर उनीर बनाबय छियै छोला बनेलहुँ पोलाव बनेलहुँ ईसब चीज बहुत अच्छा लगय छै हमरा बनाबयमे आओर बहुत अच्छा बनय छै सबके पसन्द भी आबय छै सब पसन्द भी करय छै हमर हाथके पोलाव गैससँ जादा टेस्टी खाना चूल्हापर बनय छै इसलिये जादातर खाना चूल्हेपर बनबय छियै ठण्डा मौसममे चूल्हापर जादा अच्छा लगय छै खाना बनाबयमे